शुरू शुरूमे हमरा बचपनमे जखन छोट रहिऐ तऽ जखन घरमे जे छै से पापा यऽ दादाजी जखन घरमे रामचरित मानस के पाठ करैत रहथि तऽ हमरासबकेँ समझमे नहि आबै तऽ नी नीक नहि लागै होइ जे की बाजि रहलछै की पढ़ि रहलछै एहिसँ बढिआँ हमरा सभके साथ समय बितबितथि खेलतहुँ लेकिन जखन धीरे धीरे पैघ भेलहुँ आ ओकरा अपनासँ पढ़ऽलागलहुँ तऽ ओकरा अर्थ बुझऽ लागलहुँ मर्म बुझऽ लागलहुँ तऽ ओ बहुत नीक लागऽ लागल भगवानसँ जहिना प्रेम बढ़ैत गेल तहिना ओ पुस्तकसँ प्रेम बढ़ैत गेल आ एकदम जँ रामचरित मानस जीवनकेँ जिबैके लेल जँ प्रेरित करैए जे सब मिलजुलीकऽ रही सीता मातासँ जे एक नारीसँ नारी कऽ जीवनके सीख लेना चाही से भेटल हँ जे सभ परिस्थितिमे कोना जे छै से नारीके अपन जे छै से स्वयंके ध्यान राखै छै अपन जे छै से जहन परीक्षाक बारी आबै छै तऽ परीक्षा देै छै

सबतरहकेेँ समस्यासँ कोना जे छै से अपन लड़ाइसँ लड़ै छै ई सब चीजकेँ बहुत जे छै से सीख मिलल हँ आ रामचरित मानस तऽ हर घरमे पाएल जाइ छै आ ओहिसँ जे छै से घर घरमे जे छै से सब केओ प्रेम करैए आ हमरो जे छै से बहुत जे छै से प्रेम यऽरामचरित मानससँ